हाँ हम बजै छी ओइमे के बाहरसँ हम आयल छी बाहरसँ हम आयल छी सीतामढ़ीमे से हम चाहै छी जे मूल मूल जगह कनि देखी घूमी ई सभ चाहै छी हाँ जे हम नहि देखने छियै सीतामढ़ीमे हम बाहरसँ आयल छी से कनि घुमब फिरब घुमऽ फिरऽ के हाँ हाँ हाँ हाँ साड़ी चाही

हाँ हाँ तऽ ओ सभ हम नहि देखने छियै हमरा देखऽके अइ

हाँ

अच्छा हमरा वएह सभ देखऽके अइ

हँ तऽ हम नइ किछु नहि हम देखने छी

हाँ तऽ हमरा देखऽके अइ ठीक